जी बोलिए हमको मोबाइल लेना है गैलेक्सी एस टेन कितना दाम पड़ता है

कि और कुछ कम भी करिएगा वह लोन पर ज़्यादा होता है ने और इसकी रियलमी और कितना लेते हैं ओ नोकिया वा सबको नया ऑर्डर और कौन कौनसा फ़ोन है के कितना कितना दाम कितना है एप्पल वाला रेम आर कितना है इंटरनेट

कितना बोलें ओ और दूसरा और नया मोबाइल है कोनो और व और ओप्पो का कितना पड़ता है और और दूसरा मोल और कोनो दूसरा मोबाइल है

समसम का कितना पड़ता है अभी औरो कोन नोकिया आर वाला जो है उ आर कितना पड़ता है भीवो वला क औ बारह हज़ार पड़ता है भीवो का कितने में दे दीजिएगा तो क़िश्त पर तइयो बहुत ज़्यादा हो जाता है क़िश्त पर क़िश्त पर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और भीवो वाला जो फ़ोन था उ कितने का था और उसका रेम औरऔ नेट कि नेट कितना है फाइव जी फोर जी फाइव जी है फोर जी है ओह तो आ फोर जी के लेना होगा तब ठीक कहाँ पर दुकान है